मां जेका कुर्ती वरिती आहे फिल्पकार्ट था उहा ॾाढी ख़ूबसूरत आहे पाइण में तमामु सुठी थी लगे कलर बि ॾाढो सुठो आहे पिण धुअण खां पोइ बि उन में कुझु ख़राबी न थी आहे न ई कलर निकितो आहे ऐं न ई सुसी आहे पाइण खां पोइ सभिनि मुंहिंजी तारीफ़ु कई आहे मूंखे उहा शइ ॾाढी वणी आहे